हांवें जो डियोड्रंट घेतिल्लो आसा तो पळोवपाक चड बरो दिसता आकर्शित दिसता तेच प्रमाण ताका लायल्या उपरांत ताजो वासूय बरो येता तो आकारान धाकटो आशिल्या कारणान हांव ताका सोपेपणी खंय घेवन वचपाक मेळटा तेच प्रमाण हांवें तो लायल्या उपरांत म्हाका चड बरें दिसता आनी जसो तो धाकटो आसा आकारान आनी जसो तो आसा ताचो परमळ बी त्याच प्रमाणान ताचो जो मोल आसा तो ताका सारको लागता